हैलो कैब ऑफिस हम अहाँके इहाँ गाड़ी के ऑर्डर कयले रहिए कितना दिन हो गेलै लगभग दस दिन लेकिन अभी तक अहाँके कोइ अथी नहि आयल गाड़ी अहाँ पता लगाके कहू की जेकि कितना दिन मे गाड़ी एतय हमरा घूमे जायके है हम थाबे मंदिर घूमे के प्रोग्राम बनेली छी कितना दिन से इंतजार करै छी लेकिन अहाँके गाड़ी अभी तक ना आयल अहाँ वहाँ पता लगाके हमरा बताउ की कितना दिन मे अहाँ के गाड़ी इहाँ अऔते जे हमसब घूमे निकलब हमरा बहुत टाइम लग रहल है अहाँके गाड़ी के इंतजार करते करते जल्दी से हमरा अहाँ पता लगाके कुछ बताउ जे कहिया ले अहाँके गाड़ी यहाँ पहुँचत जे हमसब घूमे निकलब यहाँ से हम वहाँ जायके लेल पूरे परिवार के तैयारी कैले छी की सब कोइ घूमे जायब एहिके लेल जल्दी से जल्दी हमरा बता दू की अहाँके गाड़ी वहाँ से कब निकलत जे हमसब इहाँ से घूमे जायके लेल अपना घरे से निकलब